जोंनि गामिनि नालाफोरनि खान्थिया जाहैबाय जोना द्रेन्थ' नङा प्लास्टारनि नङा ओरैनो मानि हाखर जावनानै दोन्नाय आरो बेखौ जोङो सम सम जावो बेनिफ्राय बेदिनो रायजोयै ओंखारनानै जावलायलायो नाथाय बे दैफ्रा रानो हानि नालाय गाज्रि नङा जोंनिया दा मोजां हाखर जावनाय हिसाबै अखा हायोब्लाबो सितलाफोरनि गामिनि न'नि मानसिफोरनि सितलानि दैया बे नालायावनो बोहैलाङो बयनाबो ओमफ्राय जोङो बेखौ साफायै लाखिनांगौ हस्रां हस्रिं खालामनानै रानब्ला आरो धाखोनानफोर होनोरबायदि जोंना बिदि सुबिदा नङा जोंना पिसनि नङा पिसनिफोर जायोब्लाथ' धाखोना होनांगोन जोंनिया दा बेबायदि नङा मोजाङानो लेथ्रा नङा जायगाफ्राबो साब सिखोन मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो